सानसे समाव आङो दै न' खाथिनि दैमायाव आङो थांदोंमोन ना एसे ना हमनो होननानै नाथाय आङो हमनो होननानै थांनायावनो आं ओरै फारसेथिं नाखौ हमबाय थानायाव गुरबाय थानाय समावनो मासे बे साइडजोंहाय एसे गिदिर मोनसे आवाज फैदों बे गिदिर आवाज फैनायाव आङो सानबाय मा मा एफा माबा आवाज होखो होननानै आङो सानदों ओमफ्राय आङो एसे सिरि ओरै एसे नाहरदों आङो ओमफ्राय नाहरबा गैया एसे सिरि थाबाय सिरि थानायखाय है जेबो नङा बेयो होननानै आङो साननानै थादों ओमफ्राय आरोबाव एसे दावथ्रोद लांबा आङो आरोबाव मोनसे सोदोब होबावबाय बे सोदोब होनायखौ आङो दाना आङो खाथियाव थांनानै दाना अ बिसिबा गिदिर ना बारलि ना बारलिखौ नुबाय आङो आङो बोरै हमनो हागोन बेखौ आङो बोरै मोनगोन आङो बेखौ सानबाय थादों आङो गोसोआव ओमफ्राय आङो लासै लासै बे नानि खाथियाव थांबाय आङो नानि खाथियाव आं बोरै हमगोन दाना आङो जेखाइखौ लासैयै आङो बे नाजों ओरै लासै लासै आङो खाथियाव आङो बोलांबाय दाना बोलांनानै आङो हमबाय ओमफ्राय दाना हमबाय आङो हमनानै आखाइजों हमनानै आङो आरो माबाबा बारलांबाय बिसिबा गिदिर बिदिनो बाज्ल'बाय खारहां खारहां जाफिनबाय आङो बेखौहाय मा खुनुरोखोम आङो माबायाव दै आलदाङाव गारखोबाय आङो आलदाङाव गारखोनानै ओमफ्राय दाना आङो बेखौ बेंथेनानै लाबाय दैयाव खारलांफिनगोन नामा होननानै आङो सानदों ओमफ्राय साननानै आङो बेखौ हमथे हमथे लादों जेब्ला नाया गावनो हारसिंनो मेंनानै दलर थायो अब्ला आङो बेखौ हमनानै बेखौ हमनानै आङो न'आव लाबोबाय न'आव लाबोनानै आङो बेसेबांबा गोसो खुसिजों न'नि माखासे मानसिफोरनो आङो खोनथाफैनानै खोनथाफैबाय नै आङो बेबायदि ना मोनबोबाय होननानै खोनथाबाय बे समाव बे नाखौ जोङो रंजा खुसियै जोंनि न'खरनि मानसिफोरजों राननानै जाबाय जोंनि न' खाथिनि जोंनि बिदा फंबाइजों माखासे फोरनोबो जोङो आङो राननानै हरबाय बे नाखौ आङो रंजा खुसियैनो बेबायदि राननानै जादों